उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है भारत का संविधान आप सभी जानते होंगे भारत के संविधान में जो नियम है वही सभी प्रदेशों में है वही उत्तर प्रदेश में भी लागू होता है तो उत्तर प्रदेश का जो नियम है जो कानून है कानून में एक अपराधी को जो है तुरंत अपराधी अब घोषित नहीं किया जाता है पहले उसकी जो है जाँच होगी पड़ताल होगा कि पहले जो है फस्ट इंफारमेसन रिपोर्ट दर्ज कि जाती है फिर उसके बाद एफ आई आर दर्ज होता है और उसके बाद फिर जो है उस पर अगर अगर वो है जो है अपराधी तो उसको अपराधी घोषित किया ता है नहीं तो जो है उसको बरी किया जाता है कानून में जो है सबको अपनी बात देखने की जो है अधिकार है जैसे आप कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट में जो है व्यक्ति जो है ऐसे अपराधी है तो अपना वकील रख सकता है अपनी बातों को रख सकता है कह सकता है अगर उसकी बातें सत्य हैं तो बरी हो जाता उस बातें गलत है तो जो है अपराधी हो जाता है त इस पेशाब से जो है उनको अपराधी घोषित किया जाता है